हेल्ल' अ नङा नों जे आंनिफ्राय मैगं बायोना अ अ बिदिसो जायो

सोब दामा दामारा आलुआरा थखन खिजि माबा जांं बिस थाखा खरि फानो आं बिस थखाखालाय फानो दिसुं माथो बिस थखाखालाय खरि फानो आरो पानि लावफोरखौ लाइ मैगङा खेजि बेबो दा अंखर हांनायावहा दस थाखा बिस थाखायानोरा लाइ मैगंफ्राबो बिदिनो दा आरो अ अ अ अ बेनोथ' हा आरो बिदिनो एक्के मोननायमानि मैगंफोरखो फानो आरो मानि मुनि फानगोन आरो ओमफ्राय बे दिंखियाफोर बेफोरबायदि फानोरा लाइ मैगङा ओय दस थाखाबो फानो आरो माबा दा जोबबाय ना दस थाखाबो फानो आरो बिस थाखा फानबाय माबायावहा खेजिहा थास' ओंखारनायाव अ अ लांफैनो हागोन दे अ पानिलावाबो बे गोदान ना बिस थाखा रा दा गोदान ओंखारदो जे तारमाने बिफां हा ओय गोदान गोदानाव बिदिनोरा

गोदानाव ओय दिंखिया आं फाननाय जाथ'वाखैनो र' ओय माबा मटरखौबो लाबोदो फानो मटरबो फानो आरो माबा माबि बिदिनो गलाय गथाय फानजोबो आरो अ अ अ लांफैनो हागोन दे आं दा अ अ लांफैनो हागोन दे आंथ' दा बबेबा आरो दा हामासो जालांगोन दा

अ अ हा होत अ दे दे जागोन दे अ लांफै